हा यार मां काल्हि क्रोम्पटन जो फ़ैन वठी आयुमि मस्त स्पीड अथसि ॾाढी हले ईअं थो त मां मज़ो थो अची वञे बहारी ज़बर्दस्त मस्त ऐं लाइट मीटर लाइट ॿि चवनि था ॾाढो घटि थो वापराए पियो ॾाढो सुठो अथव वठो मस्त अथव ॾाढो